नमस्ते नमस्ते हाँ है कौन सा लेना है अरे वह तो हैं अमर ऊजाला है हिंदुस्तान है दैनिक जागरण है दैनिक जागरण भी है

आप रोज़ाना डेली तो न्यूज़पेपर पहुँचेगा लेकिन यह है कि भाई अब जैसा है आपको भुगतान महीने पर या हफ़्ते पर जो भी जैसा भी आपको लगेगा जो भी लेना है अमर ऊजाला लेना है कि दैनिक जागरण लेना है सबका प्राइस अलग अलग हैं

हाँ फिर ठीक है तो महीने चल जाएगा महीना जब पूरा हो तभी देना ऐसा कोई बात नहीं हाँ

नहीं नहीं वह तो डेली है अब वह आदमी रहता है ना वह डेली पहुँचाएगा ऐसा नहीं है कि मतलब किसी दिन बाहर नहीं जाएगा हाँ ऐसे नहीं है कि क्यों पूरापूरा उसमें रहता है बायोडाटा पूरइ ख़बर रहती है उसमें ऐसा नहीं है कि कोई ख़बर कट कर मिले सब न्यूज़ सब उसमें रहता है हाँ तो आपके घर भी पहुँचेगा ना आपको मतलब

हाँ तो ले लो दैनिक जागरण ले लो या फिर हिंदुस्तान ले लो जो भी चॉइस करो हाँ दै दैनिक जागरण आप ले लो नहीं तो कब तक बताएँगे कब तक बताएँगे ठीक है जब आपको समझ में आएगा तो हमको बता देना ठीक है ठीक